हेलो हेलो आप लैपटॉप वाली कंपनी से बोल रहे हो मुझे लैपटॉप खरीदना था मैम कौन सी कंपनी का अच्छा है अच्छा एल जी कंपनी का है क्या आपके पास मैम कितने तक का पड़ेगा फायनेंस होगा मैम ह्म्म मैं कितना पटाना पड़ेगा मैम फायनेंस में अच्छा कितने साल के लिए बनाएँगे मैम आप किस्त जी मैम मैं कब आऊँ लेने एल जी का एल जी कंपनी का चाहिए कैश से लेंगे येस ठीक है मैम मेरा नाम हाँ मैम ठीक है मैम ओके थैंक यू